अ'ऊं तुसें सनान्नी आं अपने डोगरेंआ दे डांस बारे अस जेह्ड़ी जनानियां होने नी साढ़े जिसले ब्याह् जुड़दा नी डोगरें ते एह् स्हानू बराती नी लेंदे फिर असें पिच्छुआं जनाननियें कट्ठे होना ते शैल डांस करना अपने शैल मज़े कन्नै करना शैल गीत गाने नच्चना टप्पना सारा करना ते फ्ही जोल्ले आंदा कीर्तन कीर्तन बिच्च गीत बी गाने फिर ओह्दे च बी नच्चना धोड़ियां गानियां सुहाग गाने फ्ही शैल नच्ची नच्चियै गाने शैल रोंनकां लानियां साढ़े जेह्ड़े डोगरेआं च डांस आंदे कोई ध्यार आई जंदा लोह्ड़ी आई जंदी जेह्ड़े मुड़े कट्ठे होंदी टोल्लियां हरण बनी जंदे हरण बनियै आई जंदे शैल ओह् बी मंगदे नच्ची नच्चियै मंगदे छज्जा लेई आंदे बसाखी आई जंदी उत्थें बी मेले लग्गी जंदे कोई परमंडल लग्गी जंदा कोई उत्तरवैनी लग्गी जंदा कोई मानसर लग्गी जंदा ते मतलव शैल अपने सारे नच्चना टप्पना होई जंदा अस जेह्ड़ी जनानियां असें शैल रौनकां लानियां शैल नच्चना गाना टप्पना ब्याह् बिच्च शैल सब किश करना भजन गी गाने कीर्तन बी गाने ते नच्चना टप्पना बी ते में तुसें सनाऽ जिसलै में शोटी ही नी ते मीं नच्चने दा बड़ा शोंक ही नच्चदे रौह्ना ते निक्खर खंदे रौह्ना जिसलै अ'ऊं डैड़ी नै दिक्खना ते आक्खना इस कुड़ी गी ते नच्चने दे सवाए कन्न कोई नी ते में नच्चदे रौह्ना में आखना में नच्चना लेई लैने गीत दे इक्क पैर उध्दर मार इक्क उध्दर मार कन्ने कुसे दा ब्याह् जुड़ी जाना ते फटाफट निकली जाना नच्ची आईये जेल्लै नच्चने च आई जां ना चे नच्ची नच्चियै आना ते फिर घरों पेई जानी निक्खर उनें आखने इन्नै ते नच्चने सवाए कम्म कोई नी अपना शौक ही त् निक्के ही ते जि'यां जि'यां बड्डे होंदे गे ते इयां गै मा प्यो च इन्नी ताकत नी कमाई नी ही कि स्हानू कुछ बनाई सकन ते असें बी फिर अपने शौक नेंई कीत्ते पूरे कि मां प्यो च इन्नी कमाई दी ताकत नी ही कि साढ़े इन्ने शौक पूरे करन स्हानू कुतै सखाने आस्तै भेज्जन जां किश इयां चलदा गेआ चे इयां जेल्ले ब्याह् होइया आैये सौह्रे चलो इत्थे बी सब कुछ अपने शैल ऐ सौह्रे बी शैल नै कोई रोक टोक नी जित्थें मर्जी जाइये गाइये नच्चिये उट्ठिये बैट्ठिये कोई किश नी आखदा शैल रौनक लगदी साढ़े जेह्ड़े डोगरेंआं दे ध्यार न शैल ध्यार न अपने शैल राह्ड़ेंआं दा ध्यार आंदा राह्ड़े लांदे ते होर बड़े ध्यार आई जंदे साढ़े बी डोगरेंआं दे शैल नच्चने टप्पने आह्ले डांस डूंस शैल हून जेह्ड़ी अग्गे साढ़ी जनरेशन आ दी ऐ अस चाह्न्ने आं ओह् शैल अपने अपने पूरे सपने करन अगर ओह् आखदे के असें नच्चना टप्पना जो करना अल आखने आं करो तुस करो बच्चे अस करने आं की कि अस जानने आं ते अस बच्चपन च केह् करना चांह्दे हे नेंई होआ कुछ बी केह् करना ही मतलव अपने बच्चेंआं दे सपने पूरे करने के ओह् शैल नच्चन टप्पन शैल उनें अपने शैल सब कुछ थ्होऐ पढ़न लिखन हर चीज़ च अब्बल औन किश पिच्छें नी रौह्ना फिर कोई एह् नी आक्खै कि डोगरे लोकें च केह् ऐ एह् डोगरे मगर अस दस्सना चाह्न्ने आं कि अस डोगरे बड़ा किश करी सकने आं अपने बच्चेआं तांई